ग्रामीण इलाकामे जे छै लोन पढ़ैके लेल आदमीकेँ पढ़ैके लेल आदमीकेँ जे छै से दिक्कत छै पै पइसा खेतीबाड़ीसे ओतना परिवार चलैके पार नहि लागै छै पढ़ाइ लिखाइके जे छै से खरचा भरन बिअर कै सकै छै एहि खातिर ग्रामीण इलाकामे लोन लैके पढ़ैवला अगर विद्यार्थी छै तऽ पढ़ि सकै छै पढ़ै लिखैके बाद जे छै से आदमी अपन कोनो जॉबमे जाएके बाद धीरे धीरे अपना जइसे कमैके फेर चुकता भी कै सकै छै गरीब इस्थितिमे पढ़ैके लेल तऽ किछु नहि किछु तऽ करैएलए पड़तै बिना कएने से पढ़ाइ आगू असम्भव भए जाइ छै से गामघरके मने खेतीबाड़ी कै के आदमीकेँ बचत ओतना नहि होइ छै आओर छोटा मोटा धन्धो करैके बाद भी बचत नहि छै तऽ पढ़ै खातिर आगू बढ़ैके लेल तऽ लोन लेनाइ बहुत जरूरी छै अगर किछु बिआज लागै छै तऽ किश्त बाइ किश्त दैके अपन धीरे धीरे चुकता भी कै सकै छै से पढ़ि लिखिके आदमी कोनो जॉब उबमे चलि जाइ छै या बढ़िआँ कोनो काम पकड़ि लै छै तऽ आदमीके जे छै से परेशानीसे किछु राहत मिलि सकै छै पढ़ाइ लिखाइ जे छै से सब बिना नहि भए सकै छै समयपर ही पढ़ि लिखि सकै छै किछु समय होइ छै पढ़ै लिखैके आदमीसभ सब दिन जे छै से काम धन्धा तऽ सबदिन कै सकै छै आदमी रोजी रोजगार तऽ जिनगी भरिके लिए छै लेकिन पढ़ाइ लिखाइ के एक उमरि होइ छै ओहि उमरिके अन्दरे ही आदमी पढ़ि लिखि सकै छै ओकर बाद किछु भी शिक्षाके सरकार जे छै शिक्षा लोन भी दै छै तऽ बहुत बढ़िआँ विकल्प छै ओ लैके पढ़ि लिखि लेतै गरीब आदमीके गरीबीसे किछु निजात मिल सकै छै सभ आदमीके वशके बात तऽ पढ़ाइ लिखाइके ओतना पइसा भी गामघरमे नहि रहै छै कि पढ़ि सकै छै कोनो बाहरी आमदनी नहि सरकारी जॉब उबमे कोइ छै तऽ अपन पढ़ै लै छै जब नहि छै तऽ फेर सरकारसे ही किछु सहारा लैके अपन पढ़ाइ लिखाइके कै सकै छै आओर सरकारी बेबस्थाके खातिर आदमी ओहिपर आधरित आश्रित रहने से काम नहि चलतै पढ़ाइ लिखाइ कएलासे ही जॉब अथी करैलए पड़ै छै प्राइवेटमे तऽ पइसा पढ़ाइके खरचा भी नहि चुकै चुकै सकै छै किएक तऽ कमै कामके कमै उमै कम रहै छै आदमीके खरचा जादा रहै छै पढ़ाइ घर परिवार चलबैके लेल जे छै खर्च रोजी रोजगार से नहि पार भरण पोसन करल जएतै तकर बाद जे छै से आदमीके कोनो सरकारके ही सहारा लैके कमसे कम पढ़ाइ लिखाइ कै लेतै तऽ अपन अच्छा ढङ्गसे जइसे कोनो जॉब नौकरी ओकरीमे या कोनो कम्पनी वम्पनीमे लागि जएतै तऽ अपन धीरे चुकैके अदा कुल कै सकै छै ओकरा आओर कोनो नौकरी उकरी करैसे अच्छा काम जे गामसे गाम देहातसे बाहर जाएके बाद तऽ पढ़ाइए लिखाइ ही एक एहन छै कि ओकर सबतरि मान सम्मान दै छै आओर बढ़िआँ काम करतै तऽ बढ़िएँ पढ़ाइ लिखाइके डिगरी डिप्लोमा होइके चाही ओहिमे तऽ बिना पइसा देनै लेनै दै से तऽ होइ नहि छै किएक तऽ कतनो पढ़ल लिखल रहै छै तऽ बिना जब तक डोनेशन नहि लै छै तऽ ओकरा बाहरके रहैमे खरचा उरचा भी जादा पड़ै छै तकर बाद खरचा बिअर करै पड़ै छै से आदमीकेँ किछु नहि किछु तऽ सहारा लै ले पड़ै छै किएक किएक कि गाममे ककरो पइसा ओकरा पइसा उइसा लैके बाद जादा बिआज या जादा परेशानीके झेलनाइ झेलैलए पड़ै छै ताकि सरकारी तरफसे अगर लोन लै लए छै तऽ पढ़िते पढ़िते बढ़िआँ कोनो डिगरी डिप्लोमा करैके बाद नौकरीके आओर सोर्स जागल रहै छै